जोंनिया बैसागुआव आंथ' गेलेनो रोङा हाब जि रंजायो मोसायो बिहामजोफोर गेलेयो फिसाफोर गेलेयो आरो जोंनि लोगोफ्रा रंजायो मोसायो गानै जोमै आङो नायनोल' लुबैयो आंथ' रंजाया साइदआव थायो गासिबो खेलायानो जोंनि बैसागुआव जायो जोङो जि रंजायो जोंनि दिनाव मोसायो औ दुरुं बोलायनाय गेलेयो थिं बुख्रुबलायनाय गेलेयो जों आमथिसुवायाव जोंनि रंजालु बैसागु फैबाथाय जोंहा आमथिसुवायाव थिंबो बुलायनाय गेलेयो आरो दुरुं बोलायनाय जोङो गेलेयो जोङो आमथिसुवाखौ रंजानानै मोसानानै गेलेनानैनो जोङो हगार हरो आमथिसुवाखौ आरो जोंनि बैसागुखौबो जोङो गानै जोमै जागा जोमगा गाननानै जोमनानै जोङो मोसायै मुसुरै रंजानानै जोङो रंजालि बैसागुखौ जोङो हगार हरो औ बल खेला नायनो थाङो मोजां मोनो मोसानायखौबो नायनो थाङो मोजां मोनो बे बोथोराव मोसानाय रंजानाय जोङो नायनो थाङो आंथ' रोङा रोङाबाबो जोंना फिसाफोर मोसायो जोंना सोरनिबा बिहामजो मोसायो फिसालाफोर मोसायो गेलेयो बेखौ जोङो नायजोबो सान मोनालायनाय ना ज' ज' थांनानै नायो औ खाबादिबो गेलेयो मा दं बेखौ जोङो गेलेयो रंजायो मोसायो नायो